हां जी आहो माराज ऐ हां भैया एह् हजार रपेया भ्रा जी ज्हार रपेया मैं नेईं नेईं भ्रा जी नेईं नेईं भाई जी इ'न्ना गै ज्हार रपेया गै लगदा इ'न्नी दूर जाने दा नेईं नेईं नौ सौ चलो नौ सौ में नेईं नौ सौ बड़ा ऐ असैं रुट्टी बी खानी होंदी भ्रा जी आहो नौ सौ करी लाओ ठीक ऐ